روزانہ کے کچھ مسائل چیلنجز جن کا سینٹرل دہلی ضلع کے لوگ روزانہ سامنا کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ سڑکوں کا خراب ہونا گڈھے ہونا سیور لائن کا صحیح نہ ہونا جس کی وجہ سے گٹر کا پانی باہر آ جاتا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے بجلی کا بار بار جانا بجلی کی کٹوتی ہو جانا گھر کے بار بار بجلی جانے سے گھر کے برقی سامان جو برقی الیکٹریسٹی سے یعنی چلتے ہیں ان کا بار بار بند ہونا وغیرہ وغیرہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے اور کافی لوگ پریشان رہتے ہیں بجلی کا جانا پانی کا نہ آنا سیور لائن کا پھٹنا سڑکیں صحیح نہ ہونا ان سبھی مسائل سے لوگ جھوجھ رہے ہیں سینٹرل دہلی میں میں بس رہنماؤں سے یہ مدد مانگتا ہوں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پانچ سال میں سینٹرل میں اور اسٹیٹ میں چنتے ہیں تو آپ جو فنٹس ایمانداری سے عام پبلک کے لیے فکس یا منتخب کیے جاتے ہیں ان کو ایماندارانہ طور پر لگایا جائے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اگر وہ صرف کچھ فنڈس کا ٹونٹی پرسینٹ بھی ہم پبلک کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ تمام مسائل خود بخود اپنے آپ حل ہو جائیں گے